कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में एक ऐसा पंक्ती है जो मुझे बहुत पसंद आता है सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इसमें शकुन्तला के सुंदरता का वर्णन किया गया है सरसिज मतलब शैवाल से घिरा हुआ तथा काई से घिरा हुआ चाई से घिरा हुआ फूल मतलब कितना धम रमणीय होता है वो पुष्प उसी प्रकार कालिदास जी ने शकुन्तला को उसकी सुंदरता के बारे में बताया कहा कि उसी प्रकार से जो है शकुन्तला वृक्ष के छाल को पहनेगी वस्त्र को कितना जो है अच्छी लगती है इस ठंड में यहीं वाक्यांश हैं कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक ज्ञान का भंडार ही भरा है जिसमें राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र जो भरत के नाम से प्रसिद्ध आज देश का नाम भारत पड़ा वही राजा दुष्यंत शकुन्तला का एक शीर्षक था जिसको मैं प्रस्तुत किया